हय नाच ह्या क्षेत्रांत म्हाजें बी खूब आव्हान आसलेलें पयलीं पयलीं हांव रंग मंचाचेर वतना म्हज्या आंगान आत्मविश्वास नासलो हांव कडकडटालें आनी भियातालें सुद्दां पूण मागीर मागीर नृत्य करून म्हज्या आंगान हो आत्मविश्वास आयलो